भारतनि जारिमिना जोबोद गोथौ ओंथि गोनां भारतखौ मुगालफ्रा गोबाव सम रायजो खुंदोंमोन बिनि उनाव इंलेन्डनि इंराजफ्राबो गोबाव सम रायजो खुंदोंमोन आरो भारता जिगुजौ ब्रैजिस्नि मायथाइनि जिबा आगष्टआव उदांस्रि मोनो उदांस्रि मोननायनि सिगां भारतारिफ्रा गोबां हादरनि थाखाय जुजिबोनांदोंमोन हादरखौ इंराजफोरनिफ्राय उदांस्रि लाबोनायाव गोबां खस्थ' मोननांदोंमोन दा भारतनि ए बे उदांस्रि लाबोनायाव गासिबो हारिनि सुबुंफ्रानो बिहोमा होदों बयबो गावबागावनि धोरोम हारि बासिया लासिनो ज'यैनो खौसेयैनो ब्रिटिसफोरखौ होखारनो थाखाय आवगायबोदों आरो बे खौसेथियानो दिनै भारतनि उदांस्रिखौ लाबोनो हादों दिनैनि दिनावबो जोङो जारिमिनारि समखौ नोजोर बोयोब्ला गोगाथाव होननानै बुंनो हागोन मानोना जोंनि भारतआव दिनैबो गोबां हारिनि सुबुं राव थुनलाइ

सिबियारि सुबुंफ्रा ज'यैनो खौसेयैनो रायजो जानानै दङ आरो बयबो अनलायनानै गोजोन सान्थिजों गावबागावनि गथ' गथाय हारिखौ मोजाङै मोजां दैदेन लांदों उदांस्रि सोमावसारनायाव गोबाङानो बिहोमा होदों बिनि गेजेराव दैदेनगिरि हिसाबै महत्मा गान्धि सुबास चन्द्र ब'स लाल बाहादुर सासत्रि बाल गंगादर तिलक बिथांमोनहानो जोबोरैनो गोख्रों सोमावसारनानै भारत हादरखौ उदांस्रि लाबोनो हादों आरो दिनै भारतखौ बिथांमोननि नाजानायाव सुबुं खुंथाइ हादर होननानै गनायथि होबाय आरो दिनै भारतआव बायबो आलो गोजोनै संसार जानानै दङ